हेलो स्वीगी बॉय हाँ जी आप अपना ऑर्डर भेजते टाइम ध्यान रखिएगा कि जो आपका डिलेवरी बॉयर है वो टाइमली मेरा जो डिलीवरी आइटम है वो पहुँचा दे ताकि जो मेरे गेस्ट आएँ हैं वो लेट ना हों और जो सॉस वॉस हुए वो थोड़ा सा हाइजीन रहना चाहिए ना पिछली बार मैंने जब ऑर्डर किया था तो उसमें थोड़ा सा डस्ट वस्ट भी था जिस कारण मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो आप अपना बेस्ट कोशिश कीजिएगा कि जो आप आप फूड आइटम्स डिलीवर करतें हैं वो काफ़ी हाइजीन और हाई क्वालिटी का रहना चाहिए और जी हो सके तो फिर पेस्ट्री या अगर केक हो तो वो भी इंक्रीज़ कर दिए गए कर दीजिएगा मीठे में और ये पिछली बार जो मैंने आप के यहाँ से चपातीस ऑर्डर किए थे उनकी क्वालिटीस इतनी अच्छी नहीं थी तो बी अवेयर कि आप अपनी तरीक़े से पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपकी डिलीवरी जो है एक दम टाइमली हो और काफ़ी अच्छी हो और जो आप का डिलीवरी बॉय था वो काफ़ी टाइम से लेट हो रहा था जिस वजह से ये मतलब मेरा जो डिलीवरी आइटम था वो मेरे को टाइम पर नहीं मिला तो फिर इस बात का ख़याल रखिएगा और रोटियाँ जो हैं वो इंक्रीज़ कर दीजिएगा जी नान रोटी जो है वो गर्म रहे और ये एलमुनियम फोइल में ही रहनी चाहिए चार रोटी और बढ़ा दीजिएगा